जी हाँ मुझे पाँच संख्याएँ याद हैं एक लाख छप्पन हज़ार पान सौ बारह तेईस हज़ार तीन सौ पैंसठ उनतीस हज़ार सात सौ छियासी दो लाख तीन हज़ार आठ सौ बावन सत्ताईस हज़ार तीन सौ छिहत्तर